جی ہاں مجھے اردو ادیب اور شاعر پسند ہیں اور وہ مرزا غالب ہیں غالب کی زبان نرمی شوخی اور گہرائی کا حسین امتزاج ہے ان کے اشعار محض محبت یا غم تک محدود نہیں بلکہ انسان کی فطرت زندگی موت تقدیر اور خودی جیسے پیچییدہ موضوعات پر بھی روشنی ڈالتے ہیں